ہاں یہ تو بات مشہور ہے یشودا ہاسپیٹل بھی مشہور ہی ہے علاج بھی اچھا ہوتا ہے لیکن بہت خرچیلا ہے او تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ لوگ غریب لوگوں کے لیے بھی کچھ کچھ رعایت کا خیال رکھنا چاہیے جبھی جو ہے سو وہ حقیقت میں بڑا ہاسپیٹل ہم مانیں گے خالی بڑا ہاسپیٹل ہو گیا اس میں جو ہے سو صرف خرچیلا امیر لوگاں جا کے علاج کرا رہے تو غریب لوگاں اور جو ہے سو پسماندہ طبقہ سے محروم رکھ رہے ہیں تو حقیقت میں بڑا نہیں میری نگاہ میں وہ چھوٹا ہے وہ بڑے جتنے بھی ہاسپیٹلس ہے تو ان کو چاہیے اور ان کو سرکار اس کی طرف توجہ دلائے ان پہ لاگو کرے کہ ضرور بہ ضرور اس میں غربا کا ایک حق مختص کرے اس کے لیے کمپلسری کرے کہ تعلیمی شو کسی ملک کی ترقی کے لیے تعلیمی شعبہ اور صحت کے شعبے کو خاص اہمیت ہے کسی ملک کے ترقی میں لہٰذا اس صحت کے معاملہ میں غربا کا خیال رکھنا صرف جو ہے سو ہم مادہ پرستی کے صرف پیسے کے لالچی نہیں بننا چاہیے ایسا نہیں کہ بعض لوگ خدمت کر رہے ہیں کئی ہاسپیٹلس والے جو ہے سو غریب غربا میں جو ہے سو کیمپس جو لگا رہی ہے وہ قابل تعریف قابل ستائش ہے اس طرح کے ہوتے رہنا چاہیے مدد کرتے رہنا چاہیے کم منافع پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ حقیقی انہیں بڑا ہو جاتا چھے